शहरों में देखो शहरों में देखो लोग उसको पक्षियों को पक्षियों पक्षियों को उसको एक एक गो एक उसमें पिंजरें में कैद करके रखते हैं और गाँव गाँव में देखो पक्षियों को पक्षियाँ अरे अनेक अनेक प्रकार के पेड़ों पर अपने घोंसले ग घोंसले को बनाकर रखते हैं और गाँव में उस घोंसले को देखने में बहुत अच्छा लगता है और शहरों में पक्षियों को कैद कर कर एक जगह पर रखते हैं और और और उनको चारा चारा पानी दाना पानी भी डालते रहते हैं गाँव गाम गाम में गाँव में तरह तरह के पक्षी दिखाई देते हैं और ऐसा शहरों और शहरों में बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं गाँव में देखिए पक्षी पर पेड़ पौधे बाग बगीचों में खूब पक्षियाँ पर पक्षी लोग चास चाह चाहते रहते हैं और शहरों में भी कहीं को शहरों में उनको को कहीं भी देखने क देखने के लिए नहीं मिलता है और वह देहात में देखो पेड़ों कहीं पेड़ पर पक्षी बोल रहे हैं तो कहीं बाग़ बगीचे में चले जाइए मोर बोल रहे हैं यह सब यह सब यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और शहरों में शहरों में चले जाइए तो बिल्कुल सूना सूना सा और खाली खाली और खाली खाली सा लगता है शहर में कहीं एक आध दो पक्षी जब मिल गए तो मिल गए नहीं तो नहीं मिले और गाँव में देखिए अपने पक्षी अपने पक्षी जो हैं इधर पेड़ पर खुपचा चाहते हैं और आँगन में भी कुछ रख दो दाना पानी कुछ डाल दो तो आँगन में भी चले आते हैं शहरों में स शहरों में तो चारों तरफ से बंद रहता है तो पक्षियाँ भी कहीं कहीं भी कहीं भी घुस नहीं पाते हैं और गाँव में देखिए कहीं छत पर उड़ रहे हैं तो कहीं आँगन में बोल रहे हैं तो कहीं बाग़ बगीचे पर पेड़ पर पौधों पर पर चहचहा रहे हैं और कहीं आकाश की तरफ देखो तो पक्षियों लो पक्षी लोग आकाश में जब उड़ते हुए चहचहाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मानो देखो कुछ कोई जैसे बगुला बगुला है ग गाँव में है तरह तरह के पक्षी और तरह तरह के त तरह तरह के पक्षी इधर से उधर उड़ते दिखाई देते हैं और शहरों में भी नहीं दिखाई देते हैं पक्षी इतना और सो गाँव में देखो पक्षी बहुत होते हैं और स्थानीय और बहुत देखने को मिलता है लेकिन शहरों में नहीं मिलता है पक्षियाँ हैं पक्षी बहुत गाँव में बहुत तरह से पक्षी देखने को मिलते हैं शहरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है शहरों गाँव शहर के अपेक्षा गाँव में भी देखो छप्पर के नीचे कहीं घोसला बनाते हैं कहीं कहीं अगर घर बना है हुआ है उसमें थोड़ी सी जगह है तो उसमें घुस कर बना लेते हैं तरह तरह के कबूतर तोता और गौरैया और और और कोयल इत्यादि की बोली बहुत सुनने को मिलती है लेकिन ऐसा ऐसा गाँव जो शहर होता है उसमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है